खेळा बद्दल सांगपा म्हळ्यार खेळ हो अत्यंत गरजेचो ल्हान आसतना मनीस जातनाच म्हुणट लोक खेळ म्ह भुरगो खेळोन येता न्हिदोन खेळटा हांसोन खेळटा ओ खेळ ए पार्ट ऑफ द लायफ म्हुणो जाता खेळ णा जाल्या कांय जावपा ना म्हुणट खेळ म्हुणट एक्ससायज जितलें खेळटा तितलें आंगाचें शरीर तुगेले हात पांय घट उरता मुमँण्ट आता फ्लॅक्सिबिलिटी उरता यें आता हांव बी पयलीं रनींग करपी मनीस म्हाक म्हळ्या खेळ जितल खेळटा तितली तुगे बॉडी तेक घट उरता आनी तूं तर एकटो शिक तेक आतां खेळणा आसतना तर शिकत रावलो नाल्यार वाचत रावपा लागलो जाल्या तुगे ब मँटली म्हाका इसता तूं स्ट्रॉंग जावपा ना आनी हॅल्थी बी उरपा ना देखी यें हाडवक आसपा जाय खेळपाचो म्हळ्ळ्या फिजिकल वर्क फिजिकली म्हुटल्या तें इंडोर गेम न्हू आवटडोर गेमी यो चड बऱ्यो आनी म्हाका अशी म्हाका हांव सगल्या सांगता की लोकांनी खेळपाक जायच कितलीं वोर्स जालीं जाल्या जाण्ट जाल पासून जाता जाण्ट जावपाचो सुद्दां एक फीट उरपा लायक खेळपा जाय